अगर में डोगरी खबरें दी गल्ल दस्सां ओह्दे दिलचस्पी दी गल्ल दस्सां ओह्दे जेह्ड़े मनोरंजन दी गल्ल दस्सां जि'यां के असेंगी टैमां टैमां दियां डोगरी बिच्च खबरां आंदियां

असेंगी ओह् मतलब जेह्कियां खबरां बड़ियां जानकारियां दिंदियां जेह्कियां चीजां दा असेंगी पता नी होंदा जि'यां मौसम होई गेआ जां देश बिच्च केह् होआ दा

डोगरी खबरां जेह्कियां अस रोजाना सुनदे आं इ'यां टैम्मां टैम्मां दियां आंदियां डोगरी खबरां जि'यां साढ़े जम्मू दा गै आंदियां जां शामी जि'यां दिल्ली दा बी डोगरी खबरां आंदियां सबेरे जिस बेल्लै

तां कि लोक एह्दे कन्नै जुड़े दे रौह्न होर अग्गे जाइयै बी मतलब जिस बेल्लै कोई बोलने दी गल्ल आंदी ऐ ता उत्थां दा बी बड़ी मतियां गल्लां सिक्खदे जि'यां डोगरी बोलना इक्क मतलब मुश्कल गै होंदा लेकिन असेंगी बड़ियां हारियां गल्लां पता नेईं होंदा ते असेंगी उ'नें खबरें बिच्च बी ओह् चीजां असेंगी सिक्खने गी मिलदियां